لکھنؤ کی کچھ خاص خصوصیات میں آپ شامل ہیں یہاں کے ٹنڈے کباب اور یہاں کی چکن کاری سے بنے کُرتے ٹنڈے کباب کو کھانے کے لیے مُلک بھر اور دُنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں کئی نام کار لوگ بھی یہاں صرف اور صرف ٹنڈے کباب کھانے آتے ہیں یہ اپنے مسالے اور سواد کے لیے جانا جاتا ہے یہ لکھنؤ کے امین آباد میں ایک ریسٹراں ہے اور کپڑے میں ہمارے یہاں چکن کاری سے بنے کُرتیاں بہت مشہور ہیں باہر دُنیا بھر سے لوگ یہاں آ کر کے اُس کی کُرتیاں خریدتے ہیں ہر یہاں تک کہ یہاں سے باہر بھی اُس چکن سے بنے کُرتیاں ساڑیاں اور بھی بہت سے کپڑے یہاں سے باہر جاتے ہیں صرف عورتیں ہی نہیں مرد کے بھی کُرتے یہاں سے چکن کاری والے باہر جاتے ہیں اور باہر سے دور دور سے لوگ آ کر کے اُسے یہاں سے خریدتے ہیں